नमस्कार मेरा नाम सुमिता कुमारी ऐ में रियासी पैंथल दे रौह्ने आह्ले न अस ते साढ़ी जात्तरा मेला एह् सब साढ़े डोगरी च होंदा अवा करदा ऐ ते जेह्ड़ी जात्तरा जेह्ड़ी मेला ऐ एह् साढ़ा ऊधमपुर बसाखी दा मेला लग्गा करदा ऐ इस च अस बचपन थमां गै जाया करदे न बचपना थमां गै अपने मम्मी भापा अपनी बुआं कन्नै अस मेला दिक्खने जाया करदे हे ते अज्ज बी अस अपने बच्चे लेइयै ते जाया करने न बसाखी दा मेला दिक्खने बसाखी दा मेला देविका ऊधमपुर उत्थै लग्गा करदा ऐ ते इस च उत्थें बसाखी दे मेले दियां जादां गै अलग न उत्थै अस अपने बुआ कन्नै मासी कन्नै सारे रिश्तेदार बी लभदे कट्ठे होंदे हे जेह्ड़ा बसाखी दा मेला ऐ इक थाह्र ते मेला लग्गा होआ करदा हा ते इक थाह्र लाशां फकोआ करदियां हां मतलव इक इक जगह खुशी होंदी ही इक जगह दुखद बी होंदा हा ते जेह्ड़ा बसाखी दा मेला इस च अस बड़ा किश दिक्खने ई लभदा हा बड़ा मज़ा बी आंदा हा इस च असेंई साढ़े रिश्तेदार किश किश लेई दिंदें हे अस बी खंदे हे जादातर ध्यूर पकौड़े एह् चीजां उत्थें बना करदियां होंदियां हियां मेला लग्गे दा होंदा हा हर इक चीज़ होंदी ही जेह्ड़ी असें दिक्खने ई बी मज़ा आंदा हा झूले होंदे हे ते पूरा बज़ार लग्गे दा होंदा हा एह् साल्ले दा इक बार गै आंदा हा ते जिसी दिक्खियै असें बड़ा गै मज़ा आंदा हा अस चूड़ियां लैंदे हे अपने बंगां लैनियां किश किश लैना जित्थां असेंई जादगिरियां साढ़ियां हून तक्क बनी दियां न जेह्ड़ियां अस हून बी दिक्खने आं लेकिन उऐ जेहा सब कुछ ऐ ते जेह्ड़ा के साढ़ै अजकल जे असें बचपन च दिक्खेआ हा ओह् अजकल साढ़े बच्चे दिक्खा करदे न बसाखी दे मेले अस ऊधमपुर मैटाडोर उप्पर जंदे हे उतरदे हे अज्ज ते बड़ा टाईम चेंज होई दा अज्ज ते अपनियां अपनियां गड्डियां लेइयै सारे जंदे न जित्थै बी खड़ोने दी बी जगह नी होंदी ही पैह्ले इयै हाल ही लेकिन पैह्ले च बड़ा फर्क हा अज्ज ते अच्छा खासा दुनियां बी ऐ ते उऐ नेहियां स्हूलतां बी उ'ऐ नेहियां न जिस्सी मतलव बंदा दूर दा ओह् बी आए करदा जेह्डा पैह्ले हे ते पैद्दल बी जाए करदे हे केई कुदा कुदा आए दे होंदे हे आइयै मेला दिक्खने आंदे हे शौक हा पैह्लें लोकें अज्ज ते लोकें बी शौक ऐ लेकिन अजकल गड्डियां हैन ते गड्डियें पर आई जंदे मज़ा बी आंदा हा ते इत्थै साढ़ी बचपन दी जादां इत्थें बीतियां ऊधमपुर ते मेरा प्योका बी ऊधमपुर ई ऐ ते ऊधमपुर दा कोल पौंदा हा एह् जित्थें असें दिक्खने होर बी बड़ा किश लभदा हा ते इक इब्भी गल्ल ही कि इक साईड लाशां फकोए करदियां हां दुई साईड मेला बनदा हा इक साईड कोई दुखी होंदा हा इक साईड कोई खुश होंदा हा एह् बी संसार दी रीत ऐ कि जिस्सी दिक्खियै कदैं कदैं मन दुखी बी होंदा हा पर मेला बी इक साईड लग्गे दा होंदा हा ते इयै साढ़े डोगरे दा बसाखी दा मेला जेह्ड़ा बनाए करदा जेह्ड़ा के धूम धाम कन्नै ऊधमपुर देविका नगरी च बनाया जंदा ऐ जिसी दिक्नैे आस्तै दूरा दूरा लोग आंदे न जित्थें दिक्खियै लोग अपने अपनी खुशी उत्थें जाहिर करदे किश उत्थें अपनियां अपनियां जे हत्थें कन्ने बनी दियां चीजां ओह्बी बेच्चा करदे न डोगरी च किश लोक प्हाड़ें दा आइयै कुछ कुछ बनाइयै उत्थै जेह्ड़ा बेचने आस्तै रक्खेआ करदा होंदा ऐ एह् सब उत्थै बेचदे न जित्थै के साढ़े लोकल लोकें चीजां जेह्ड़ियां न ओह् केंई लोक ऐसे होंदे जिने के ऐसी ग्रांऽ दी चीजां नेईं मिलदियां उत्थै देस्सी चीजां बी लेआई दियां एह् टोकरियां जेह्ड़ियां होंदियां एह् बुनी दियां होंदियां जनानियां नै घर एह् बी उत्थें ला दियां होंदियां न जिनें के जेह्ड़े शैह्र दे लोक उनें लेई नी सकदे बुनी नी सकदे उनें केह् पता ओह् ग्रांऽ दे लोक गै बनाईयै उनेंई ऊधमपुर बेचदे न ते बसाखी दे मेले उप्पर ऐसी ऐसी चीजां आ दियां होंदियां न के जेह्ड़ी अस सोची बी नी सकदे कि असेंई पैह्लै पैह्लै मिलदियां बड़ै पैह्लै पैह्लै अजकल ओह् ग्रांऽ दे लोक आह्नियै उत्थै बेचदे न एह् इब्भी इक अच्छी चीज़ ऐ जित्थे कि इक मौका मिलदा ऐ अपनी चीज़ अपना कोई हत्थ दा बनाई दियां चीजां बेचने दा मौका मिलदा ऐ एह् बी होना चाहिदा जिस कन्नै कुसेई रोज़गार बी मिलै बसाखी दे मेले च कोई एह् थोह्ड़ी ऐ कि मज़ा गै इत्थें लोकेंई फायदा बी होंदे ऐ जेह्ड़ा अपनी कोई केइयें जानवर रक्खे दे मेहियां शेहियां गमां रक्खी दियां होंदियां न ओह् बी उत्थें आह्नियै अपनी सौ आईटमां जेह्ड़ियां बनाई दियां होंदियां न घर उ'नैं पनीर दुध्द दियां कुछ बी चीजां जेह्ड़ियां बनाई दियां होंदियां ओह् बनाई बनाइयै ते उत्थै बेचदे न इक इक मौका मिलदा उनें अपनी इक हत्थे दी बनाई दी चीजें गी बेचने दा कन्नै इक कमाई करने दा ते होर साढ़े डोगरी च जात्तरां बी होए करदियां न साढ़े देवता न जेह्ड़े काली बीर एह् जेह्ड़े साढ़े देवता जात्तरा होए करदे न इत्थें जात्तरा च शिल्लु गी शिल्लु चाढ़दे न जेह्दा कि सारे आखदे की देवता खुश होंदा ऐ ते ओह् देवता खुश होंदा शिल्लु दी शुल्लु कन्नै गै ओह् चाढ़ो ते उत्थैं ओह् खुश होई जंदा ते ओह्दी बी इक धाम बनाई जंदी फ्ही जात्तरा दी ओह् फ्ही संग्गल जेह्ड़ी होंदी ओह्दे कन्ने जेह्ड़ा इक होंदा ओ ओह्दा जात्तर करदा जात्तर कन्नै गै उसी जात्तर आंदी उसी पौन आंदा पौन कन्नै जिसी जेह्दे च देवता ओह्दे च देवता आंदा ते फ्ही पौन ओ करदा पौन आने कन्ने देवता ओह्दे च आंदा जेह्ड़ा जेह्ड़ा सच्चा इंसान होऐ जेह्ड़ा स्हेई इंसान होऐ ओह्दे च गै देवता आंदा फ्ही ओह् फ्ही उस जात्तर शुरू होंदी ऐ फ्ही ओह्दा फ्ही जेह्ड़ा शिल्लु जेह्ड़ा होंदा ओह् सारें ई उसी फ्ही सारे देवतै चाढ़ियै फ्ही सारे उसी खंदे न ते एह् साढ़े एह् देवतें दी ओ ऐ कि देवतेंई खुश करना केईं लोक ते खण्डु खीरू बी लाए दा होंदा खण्डु खीरू बी लाए दा होंदा जिनें जेह्ड़े शिल्लु शुल्लु नेईं खाना चाह्ंदे जां नेईं चाढ़ना चाह्ंदे जेह्ड़े मीट नेईं खंदे ओह् खण्डु खीरू बी लाई सकदे न ते एह् सब साढ़े जात्तरा च जात्तर होंदी जेह्ड़ी ते एह्दे च ढोल बजदा ढोल बज्जने कन्ने गै पौन आया करदा जेह्दे कन्ने जात्तर आंदी ऐ साढ़े देवते जेह्ड़े न एह् खुश होंदे न इनें खुश करना बी जरूरी होंदा कि के साढ़े कुल देवते होंदे न इनें गी खुश रक्खना समझो अपने पूरा अपने घरै गी सुख शांति औंदी ऐ ते एह् जात्तर जेह्ड़ी होंदी ऐ देवी देवतेंई खुश करने बी होंदी ते कन्ने इ'नें खुश करनै आस्तै साढ़ै इत्थैं घरै च ऐत बारै जां मंगल बारै रट्ट बनाए करदे न रुट्ट जेह्ड़ा होंदा ओह् देवतै दे नांऽ दा होंदा उसी बनाने आह्ला बी कोई मर्द गै होंदा ते जेह्ड़ा उसी बनांदा ते फ्ही सारे उसी सारै घरै च उसी बंडदे न ते फ्ही उसी सारे खंदे न ते ओह् रुट्ट आटा मक्कें दा ते किश कनके दा पांदे बिच्च गुड़ पांदे सोए तो ओह् सारा मिक्स करियैं गुन्नियै घ्यो पाइयै ते उसी घ्यो च बनाइयै ते फ्ही बनाइयै ते सारे उसी घरै फैमली सारे खंदे ओह् मर्द गै बनांदा ते सुच्चा रुट्ट जेह्ड़ा सारे देवतै चाढ़ियै फ्ही सारे खंदे न उसी देवदेंई शनान कराना साढ़े देवतें गी खुश रक्खना इक साढ़ी परंपरा एह् डोगरें च हर कुसे दा दर कुसे दा देवदा कोई ना कोई होंदा ऐ ते हर कुसै एह् रक्खना गै होंदा अपने अपने देवतेंई खुश रक्खना गै होंदा केइयै ते अपनें अपनें घरैं च इं'दा अलग गै स्थान बनाए दा होंदा जगह बनाई दी होंदी ते जेह्दे कन्नै के जेह्ड़े साढ़े देवते होंदे खुश रौह्न इं'दी जगह सुच्ची होंदी इत्थै कोई बी नी मतलव जनानियां बी नी जंदियां हैन पैर चप्पल लाइयै नेईं जाना बड़ी सुच्ची जगह इसी मन्नेआ जंदा ते एह् जात्तर बी कुसेई गै पौन औंदा सारेंई बी पौंन नी औंदा ऐ जेह्दे पर देवता खुश होऐ ते घरे दे बंदे उसी गै पौन औंदा ते एह् सब होंदा साढ़ै डोगरी कल्चर च ते होर साढ़ियां अस जेल्लै बचपन च हे ते एह् साढ़े ताऊ चाचें च ए मतलव एह् देवता औंदा हा के अस दिखदे हे निक्के बचपन चा गै दिक्खा ने न के ढोल बज़दा हा देवते दी धाम होंदी ही ते अस सारे एह् साढ़े शुरू दा बचपन चा गै होआ करदा ते हून तक एह् परंपरा साढ़ी चलदी औंदी ऐ ते एह् सब होना बी चाहिदा जिस कन्नै साढ़ै अग्गै पी़ढी ऐ जेह्ड़ी ओह् सिखदी बी ऐ किश के अगर अस गै करगे ते अग्गै बच्चें बी करना देवी देवतेंई मन्नान इक अच्छी गल्ल ऐ ते एह् साढ़ी बचपन थमां गै चलदी अवा करदियां न एह् चीजां ते एह् बसाखी दे मेले ते एह् जात्तरा एह् सब एह् साढ़ियां बचपन दियां गै जादा जेह्ड़ियां के अज्ज बी साढ़ियां चलदियां अवा करदियां न जेह्ड़ियां कोई नी रुकियां ते कोई किश नी ते इनें गी इयां गै जारी रक्खना चाहिदा जित्थां के साढ़े बच्चे बी इयै सब दिक्खन जेहड़ा अज्ज दे जमाने च सब गै खत्म होई चुके दा ऐ अज्जै दे जागतें गी इयै के फोन चाहिदा ते फोन उप्पर गै सब किश इनें अज्जे दी परंपरा जेह्ड़ी अज्जे दियां जेह्ड़ियां साढ़ियां एह् देवते दियां ते बसाखी दे मेले इनैं चीजें दा पता गै नी ऐ जेह्ड़ी कि अज दे बच्चें गी पता जागतेंई पता होना चाहिदा के केह् होंदा बसाखी दे मेले केह् होंदे जां साढ़े देवी देवते कुन न इनें कियां केह् करदे जां इं'दे केह् रीति रवाज होंदे एह् सब किश इनेंई अज दे बच्चेंई जागतें पुच्छो ते पता गै नी ते एह् सब इनें पता होना चाहिदा ते इनें गै पता होग तां अग्गै पता चलना एह् पीढ़ी दर पीढ़ी इ'यां गै चलना नेईं होग पता ते सब कुश खत्म होई जाना बस ते एह् सब सारेंई पता होना चाहिदा और बचपन थमां गै अस एह् चीजां दिक्खाने न ते अस बी अपनें बच्चें गी गै दस्साने न ते अगर एह्बी दिखगे ते इनें बी अग्गे इ'यां गै दस्सना एह् मेरी गल्ल ही एह् में जेह्ड़ी तुसें दस्सी ऐ